کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے کے لیے کہیں جاتے ہیں ہیں تو وہ تو راستے میں بھوک وغیرہ لگتی ہے تو کسی ہوٹل یا ڈھابے میں رک کر کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنا پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں ہیں جیسے چاٹ وغیرہ چاؤمین وغیرہ برگر ترگر کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر کے ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو اور بہت پسند کرتے ہیں اور پھر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ہوٹلوں میں کہیں کہیں ہوٹلوں میں اچھے کھانے بھی بنتے ہیں اور ہوٹلوں کا کھانا اچھا لگتا ہے کھانے میں کھانے میں ہم لوگوں کو ہوٹل کا کھانا کبھی کبھی خراب بھی بنتا ہے کبھی یہی کھا کر کے انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور زیادہ ہوٹلوں کا کھانا کھانا بھی نہیں چاہیے اور ہوٹل میں کا کھانا کم ہی کھانا چاہیے زیادہ تر انسانوں کو گھر کا ہی کھانا چاہیے ہوٹل کا کھانا صحیح نہیں ہوتا ہر جگہ ہر جگہ ٹھیک نہیں بنایا جاتا ہے کہیں کہیں خراب تیل میں بھی بنا دیا جاتا ہے کہیں کہیں اچھے بنایا جاتا ہے اور ہوٹلوں کے چائے بھی بہت اچھے لگتے ہیں کہیں کہیں چائے خراب بھی بنا دیتے ہیں ہوٹلوں کا ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اکثر لوگ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھایا کرتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے چائے پیا کرتے ہیں ہوٹلوں کا چیزوں کھایا کرتے ہیں بچے وغیرہ ہوٹلوں کے سامان بہت کھایا کرتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کو کیوں ہو رہا ہے اصل میں وہ ہوٹل کا کھانا کھا تھا اس لیے اسے اس کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور پیٹ میں درد ہو کھانا کھا لیتا ہے اور فاسٹ فوڈ ہی ملتا ہے ہوٹل میں زیادہ تر اچھا کھانا ملتا نہیں ہے اچھا کھانا بناتا نہیں ہے اچھا کھانا کھاتا نہیں کوئی جاتا ہے فاسٹ فوڈ ہی چلتا رہتا